ایک بار کا اتفاق ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے یہاں کے خوبصورت قلعہ امام باڑہ گئی تھی گھومنے کے لیے وہاں کے زینے پر جب میں چڑھی تو مجھے ایک عجیب و غریب ترقی ڈر لاحق ہوا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی اور اس زینے پر جو ہے کافی اندھیرا تھا میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ میں اس پر کیسے چڑھوں گی لیکن پھر میرے بھائی نے مجھے ہمت دی اور مجھے بتایا کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے تم آسانی کے ساتھ زینے پر قدم رکھتی جاؤ اور تم چڑھتی چلی جاؤگی جب کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گی لیکن پھر دھیرے دھیرے میرے بھائی نے جب موبائل کی روشنی کی تو پھر میں دھیرے دھیرے اوپر چڑھی اور میں آسانی کے ساتھ اوپر چڑھی گئی چڑھتی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی چڑھنے والے کا مقام کو آسانی سے چڑھ سکتی ہوں اور مجھے کوئی قسم کا خطرہ نہیں ہو سکتا ہے جب کہ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی موجود تھے ایسا عام طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے کبھی ایسی جگہوں پر نہ چڑھے ہوں ایسا ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے اور آرام سے کسی بھی کام کو کر لینا چاہیے